दो दो दो हजार दस पाँच तीन दो हजार एगारह एक एगारह दो हजार चारि सात आठ दो हजार पाँच तीन तीन दो हजार बाइस